اور ہمارے یہاں کا کچھ قانون ویوستھا جو ہے بہت بہت ویک ہے بہت کمزور ہے یہاں کے یا مطلب یہ بھی کہہ لیجیے کہ کوئی پرشاسنک جو بھی ہو جیسے کہ کوئی اگر ہو کوئی کرائمر ہو کوئی کریمینل میٹر ہو یا کوئی مدرس ہو یا بہت سارے مطلب یہاں کرائمس ہونے کی ہے اس لیے یہاں لائٹ کی بھی کمی ہے اور بہت سارے مطلب ایسے کہ مطلب اگیات سب جوکہ ہے روڈ پر اپنا پہرا دیے یا اس کسی کی پرتکچھا یا اس کسی کی انتظار میں بھی رہتے ہیں کہ کوئی آئیں گے تو اس کا لوٹ گھسوٹ جو بھی ہے ملے گا اس کو کر لیں گے چاہے ہم کو جان ہی کیوں نہیں مارنا پڑے ایسا بھی یہاں ہے تو ہماری کچھ پرشاسن بھی یہاں کے بہت سارے یا تو نہیں کر پاتے ہیں یا پرشاسن جو ہے یہاں نہیں پہنچ پاتے ہیں تو دونوں میٹر ہو جاتا یہ کچھ قانون قانون ویوستھا ہے بہت کمزور ہے یہاں کی اور ہمارے یہاں کے جو گاؤں کے لوگوں سب بھی ہے اس میں بھی کچھ مطلب اس طرح کی بات ہے یہاں بھی لوگ ہے کچھ اس طرح کی نگیٹیویٹی بات کر کے لوگوں کو مطلب جو ہے وہ اپنی ہر طرح کا موقع دیتے ہیں جب بھائی ہم راستے یاترا کریں تو ہم اپنا سرکشت چلیں